हमारे राज्य की भाषा हिन्दी बिल्कुल शुद्ध हिन्दी है और देशों की भाषा अलग है जैसे पंजाब की पंजाबी में है जैसे तमिल की तमिल में है जैसे तेलुगू की तेलगू में है हैं जैसेकि बंगाली बंगाल में है जैसे उड़ीसा उड़िया में है उनकी भाषा थोड़ी अलग है उसमें थोड़ा सा काइ कूइ कैम कू आता है हें ईच ऊच बोलते हैं हिन्दी भाषा शुद्ध हिन्दी है जो हमारे राज्य की शुद्ध भासा है जो सभी उस भाषा को आसान तरीक़े से सीख जाते हैं बोलना आसान तरीक़े से बोल लेते हैं शुद्ध भाषा शुद्ध अक्षर शुद्ध हिन्दी में हैं शुद्ध बोली है हमारे राज्य की हिन्दी भाषा बिल्कुल शुद्ध है यह सदियों प्रथाओं से चली आ रही है